مجھے گانے سننے کا شوق ہے بس کام کرتے کرتے ایسے ہی گنگنا لیتی ہوں کام کے ساتھ ساتھ منورنجن بھی ہو جاتا ہے ہمارا گھر ہمارے گھر میں کسی کو پسند نہیں کہ کوئی ڈانس یا گانا بجائے بس اسی لیے میں من ہی من میں گنگنا لیتی ہوں جس سے میرا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا منورنجن بھی ہو جاتا ہے گنگنانے سے کسی کو دقت بھی نہیں ہوتی اور وہ میں میں میں اپنا شوق بھی پورا کر لیتی ہوں جس جس سے گنگنانے سے ہمارے گھر والوں کو دقت بھی نہیں ہوتی اور اور گنگنانے سے میرا تھوڑا بہت منورنجن بھی ہو جاتا ہے اور میں اپنا شوق بھی پورا کر لیتی ہوں